फ्लायट कितले आहा सोवां फ्लायट आसा आवोय इफ सपोज सोकाळी सोकाणी तोर जाय ड्रॉप जाल्यार मात एक्स्ट्रा चार्जीस लागतोलें आं सोकाणी ड्रॉप जाय जाल्यार दोबोले एअरपोटार ओके सो

ओके चल तुका लागोन हांव दोन हजार भितर पावयता तुका ओके चल लगेज कितू आहा लगेज कितू आहा ओके सो किदें जाणा ती कार कितली जाणांक ना ना कितू जाणाय येता तेचें ओके सोड तीन पॅसेंजर आनी ए सी गाडी मरे ओके तुका लागो हांव वन ठाव तुका लागो हांव वन ठावजण सेवेन हंड्रेडा कोता तुका मुगे पे पेट्रोलाचे धरून म्हुगे पोटाचे चोवपा जाय न्हू म्हाका ताका लागून चल्ला ना आमी कित म्हण दिवं वोयल्यान मोदे ताका लागोन तुका फ्लायटा तीन वरां पयलीं पावपा जाय मरे सो तिनां पावपा जाय थिंगां सो पिकअप कितल्या कोरूं तुका ओके

होय ओके टू थटी मरे पिकअप खूंय तुगे घरा कोडे हय ओके सो टू थटी तुगे घरा कोडे ए सी कार मरे तीन बॅग आहाय न्हू सो अर्टिगा घेवन येता हांव हय

ओके हय नो प्रोब्लेम हें पावलें